گاؤں کے لوگوں کو اکثر جو پرابلم رہتی ہیں وہ رہتی ہے موسم کی جو پرابلم رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ وہ لوگ وہاں جلدی سویرا ہو جاتا ہے سویرا تو نارمل رہتا ہے لیکن ان لوگ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور جلدی سونے کی عادت ہوتی ہے سردیوں میں ان لوگوں کو کام کرنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کی وہ کام کس طریقے سے کریں گے کیونکہ جتنی جلدی اندھیرا ہوگا اتنی جلدی ان کو پرابلم ہوگی گاؤں کے اندر اتنا نیٹ ورک ایشو بہت رہتا ہے وہاں پہ جو ٹاورس ہیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ الیکٹرس وہاں پہ بجلی کا ایشو بہت رہتا ہے وہاں پہ بجلیاں نہیں رہتی ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جلدی جلدی کھانا بنا لیتے ہیں اور کھانا بنا کے جلدی جلدی سو جاتے اور جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں اپنے گاؤں میں بہت زیادہ آبادی نہیں ہوتی ہے لوگ صرف اپنے سے مطلب رکھتے ہیں اور دوسری چیز رہتی ہے گاؤں کے اندر ان لوگوں کو جو کام رہتا ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹیڈ رہتا ہے وہاں کے جو خرچے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ لیمیٹیڈ رہتے ہیں وہاں کے خرچے بہت زیادہ نہیں ہوتے نارمل خرچے رہتے ہیں اس سے وہ ڈپینڈ رہتے ہیں اوپر ہی کام وہ کرتے ہیں اور گاؤں گاؤں کے اندر کوئی اتنا مہنگا کام نہیں ہوتا کوئی شو روم نہیں ہوتا وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں لوگ جس طرف اپنا تھوڑا بہت سامان رکھتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ کام رکھتے ہیں جس سے ان کے گھر کا گزارہ ہوتا ہے